हँ हँ हेलो हँ कहाँ से आबि रहल छियै अहाँ ओ अपना घर कहाँ यहाँ भेलै कि बंगाले भेलै ओ चलिए ठीक छै ठीके चलै छै हँ यहाँ तऽ छै दू तीन छै दश बारह होटल छै बढ़िऑं तऽ ई जइसे कि अभी कोन चीज सादा खाय छियै कि मीट मछली सादे खेबै तऽ ओ जे एगो छै यहाँ क्षत्रीय होटल सुनने छियै नाम हँ हँ तऽ ओ चौरसिया बुक सेन्टर देखने छियै ई अच्छा बिग शॉप देखने छियै बिग शॉप ई भट्टा ई ई भेलै अपनेके यहाँ भेलै भट्टे बजार कहाबै छै बिग शॉप जानै छियै ने बिग शॉप हँ हुँ हँ तऽ ओकरे बगलमे आम्रपाली होटल छै समझलिए तऽ वहाँ मतलब हँ वहाँ से मतलब जेबै वहाँ ने ई चाबल दाल सब्जी तीन चारि गो सब्जी देतै पापड़ देतै घी देतै ओ अच्छा एगो छै मोमो मेनिया एन्ने रूपबानी सिनेमा हॉल देखने छियै हुँ हुँ हुँ ओकरे बगलमे समझलिए खुललो छै मोमो बहुत जबरदस्त खियाबै छै समझिये कि ओ बम्बइ दिल्ली लेवलके जे छै से खियाबै छै हेँ हँ तऽ थोड़ा अथी छै एक्सक्लू मतलब थोड़ा जादा लै छै लेकिन खियाबै छै बढिऑं समझलिए आ एगो हूँ ए एगो खुजलो छै चॉपस्टिक यहाँ अपनेके टैक्सी इस्टैण्ड रोडमे वहाँ जे छै ने वही वहाँ ओ चाइनीज ने होइ छै चाऊमीन सब जे आबै छै थोड़ा अलग ढङ्ग से ग्रेभी बला मिलै छै हँ मञ्चुरियन सब चाइनीज आइटम चॉपस्टिक नामे छै चॉपस्टिक दै छै खाय लए हँ नहि इसब बहुत खुजलो छै तऽ हँ ठीक छै जी जी ठीक छै